जी हाँ मैं एक ट्रेन का वर्णन कर सकती हूँ जी मैं एक बार रेनू कूट से धीधीत तक ट्रेन का सफर करते हुए यात्रा करते हुए मैं गई जिसमें कि मैं जिस नंबर सीट पर बैठी थी वह सीटें वहाँ की सीटें बहुत ही अच्छी थी और इंजन भी समय समय पे बजते थे और वह पहिये भी अच्छे थे उसके रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा